ओइ सालथे ओइ सालथे नोंथांना गथ' फिसाया देग्लाय मेट्रिक फास खालामना दंमारो नोंना दा बबेयाव होबाय दं मोजांना माबाफोरा औ दा हेबेयाव फोरोंनायफोरा मोजांनो औ आथसा आथसा थिगानो होमबा आंनिया होदोंमोन होदोंमोन ओइ खाथियाव फरायानो दा जारला दा ओइ माबा जालायाव ना इयाव थाङो अह अह अह बगाथरनि

माबाब्रा मोजांनो माथो गथ' फिसाया खोथाबाय थायो माबा यार कन्डिसन दंलायोनो न'आनो गोजांनाय गोजोमनाय बेबो दा दा गथ'फोरा होन्नाय हिसाबाथ' बिराथ मोजां दाखालिसो सानैसो गथ'फोर इसि फुजा होखांबाय आं जोंना गथ'फ्रा गारि मोनदों बे थारदिबिसनाव फास खालामनायफोरा सासे सासे बे गारिखो दाखालै फुजा खालामबाय आं मोजां दा जेखिनि फरायफैदों गथ'फ्रा मोजाङानो दा नोंथांनिया अह साबेसे खुदियाफोरालाय खुदियाफोरा नोंथांना साबैसो आथसा सानैबो फरायदों आथसा आथसा दे दे

औ औ औ जागोन दे दा माबाफ्रा गाज्रि नङा सिक्षा मोजां जादों ना दा फोरोंनायफोरानो मोजां बालाय बिसिनि माबाया मोजां गोदो जोंनि दिनावसो आथसा आथसा आथसा आथसा जागोन दे जागोन दे देग्लायनो माबायाबो खामानियाव थांसैमोन नोंथां औ औ नंगौ र' नांनायाथ' दे दे दे दोन दोन दोन ओम जाबाय